अस सारें नै मिली जुलियै रौह्ना पसंद करदे और जियां अस इयां इक परिवार च इयां किट्ठे रौह्ने ते परिवार च मेम्बर बा जादै न सारैं इयां रुट्टी शुट्टी खानी होंदी ते सारैं किट्ठी बैट्ठियै रुट्टी खन्ने ओह्दै च सारैं शा मज़ा होंदा दुई गल्ल एह् सनांऽ तुसें जियां अस कुतै ब्याह् जां कोई होर पूजा नवरात्रें दी पूजा सूत्रा होंदा जां होर निक्के मुट्टे जेह्के जेह्के बी साढ़े फंक्शन लोक औंदे बड़े शैल लगदे की के लोग औंदे ते सारा म्हौल ऐ जेह्का इक बड़ा अच्छा होई जंदा लोक अपनै शैल शैल सूट पाइयै दूरा गाना बज़ाना जियां ब्याह् होंदा ते ब्याह् च लोग बड़े तैयार सूट बूट पाइयै शैल शैल मिलना जुलना बड़ा अच्छा लगदा जियां के ब्याहं च खासकर पैह्लैं सत संग सत संग दियां रौनकां होंदियां ओह्दै च बी जेह्का खाना शाना बनाने किट्ठा जेह्का इक दुजै नै बैट्ठियै खाना ओह् बड़ा मज़ा औंदा ऐ दुऐ मंदरैं मुंदरैं च ओह् बी अच्छा लगदा और जियां कोई खासकर ब्याह दा ओह् ऐ ओह् सारैं शा अच्छा लगदा मिगी की के ब्याह् च अस जियां बलान्ने सारैं शा पैह्लैं सत संग ओह्दै च बी अच्छे अच्छे भजन भुजन जे सारा किश अच्छा अच्छा चलदा उस शा बाद बिच मुड़े जियां मुड़ा ब्याह् होऐ जां कुड़ी दा सांत सूंत होई ओह्दे च बी बड़ा अच्छा लगदा और दूआ अस जियां लन्च रक्खने ता लन्च च बी इक साईड गाना बज़ाना चलादा होंदा ते दूई साईड लोग रुट्टी खा दे होंदे ओह् इक्क बड़ा अच्छा लगदा नैं सनांऽ मेरा जेह्का जिंदगी दा ओह् ऐ कि जेह्का गाना बजाना इक साईड

खाना प्रोगराम चलादा होंदा तो बड़ा दै शैल लगदा ऐ की के सारे रिश्तेदार ब्याह् शादियें च आऐ दे होंदे और पैह्लैं पैह्लैं ब्याह् होंदे दो दो त्रैत्रै चार दिन रैह्ना अजकल चलो इन्ना टैम बड़ा लोकें कोल घट्ट होई दा लोक इन्नी तवज्जो बी नी दिंदे लेकिन फ्ही बी नैं सना तुसें के जियां ब्याह् शादियें दा इक बड़ा अच्छा नज़ारा होंदा ऐ बयाह् शादियां जियां रुट्टी गै खानी होऐ किट्ठी बेहियै खानी ते बड़ा गै नज़ारा औंदा बड़ा गै मज़ा औंदा ऐ